नमस्ते हाँ नमस्ते जी आप कभी आइए मेरे हाल में आप आइए कितने कितनी टिकट कौन सी क्लास की लेनी है

अगला सीट चाहिए अगली सीट तो सस्ती सीट है वो तो अगली वाली दो है तो आप बालकोनी ले लीजिए ना बालकोनी टिकट ले लीजिए दो सीट वाली आप आराम आराम से तो दो टिकट ज्यादा नहीं है वो अरे मालिक बालकोनी वाला आपको करीब चार साढ़े चार सौ रुपए का आएगा और उसमें और सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी ना मेरी खाने पीने कोई भी जो भी सामान आपको चाहिए सब वहाँ ऑलरेडी हमारे पास रहता है वहाँ हाँ साढ़े चार सौ टिकट का है प्लस माने जो आप खाना चाहोगे उसका अलग चार्ज होगा ऑलरेडी सब कुछ मिलेगा जो चाहोगे सब सब चीज है वहाँ कौन से शो की देखनी है आपको यही बस वो वो कौन सी देखनी वो कौन सा देखना है बारह से तीन तीन से छ छ से नौ किस टाइम देखोगे आप साढ़े तीन चलो ठीक है तो दो टिकट दो है दो टिकट आपके बुक करता बालकोनी बुक कर देता हूँ चलो ठीक कोई बात नहीं आइए आराम से आइए तसल्ली से ठीक हाँ हाँ हाँ जब मर्जी तब आइए आपकी दो टिकट मतलब बुक रहेगी जब आप आओगे ना आं सिलरी आप बताओगे मेरी टीकिट हाँ बुक कराए थे तो हम तुरंत दे देंगे ऐसी बात है जब मर्जी आओ दोइये जने के कई जने के ले के आओ दोइये जने आओ कई जने आओ अच्छा अच्छा चलो हम दो हमारे तो ठीक

ये टिकट तुम्हारी वो समझो बुक हो गई तुमको बालकोनी बता दिया हैं इससे बढ़िया कोई सीट ही नहीं होती सिर्फ दो जने दो जने के लिए सीट होगी तो कंबाइंड होगा वो करे से दो से तीसरा आदमी उससे नहीं जा पाएगा सिर्फ तुम ही दो रहोगे बस बालकोनी और एक तीन बारह से बारह से तीन देखिए एसी कोच है वो ऐसा नहीं एसी कोच है वहाँ बड़े आराम से कोई बात बस तुम लोग आओ हमारा काम ही यही हमको टिकेट देना है कितने लोग जितने लोग आएँ उतने अच्छा है सीट खाली जाए क्या फायदा है चलो ठीक है भाई दो जने हो दोईए आओगे और क्या कहें